ॿावीह में ॿ हज़ार तेरहं चोवीह जुलाई उणिवीह सौ असीं टे ऑगस्ट ॿ हज़ार ॿारहं चोॾहं सेप्टेंबर ॿ हज़ार पंद्रही डिसंबर उणिवीह सौ असीं